مجھے اپنی پوری فیملی کے لیے ٹیکسی بک کرنی ہے دراصل ہم لوگ آگرہ کی وزٹ کے لیے جا رہے ہیں اور آگرہ میں ہم کو بہت کچھ دیکھنا گھومنا ہے اور ہم کو اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے کوئی ٹیکسی مل جائے گی کیا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کا پراپر ایک کسٹمر ہوں اور پراپر کسٹمر ہونے کے ناطے آپ کے پر لازم ہوتا ہے کہ مجھے اچھا ڈسکاؤنٹ دیں اور میرے پاس آپ کی کمپنی کا ایک پرومو کوڈ بھی ہے جس سے مجھ ففٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کیا آپ مجھے ڈسکاؤنٹ دیں گے اور مجھے ایک ٹیکسی بک کر کے دیں گے اِس سے میں اپنی فیملی کو آسانی کے ساتھ اور اسٹیشن تک پہنچا سکوں اور اسٹیشن تک پہنچا کر اُن کو اُن کی منزل تک کی آسانی دلا سکوں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا ہے نئی جگہ پہ لوگوں کو نہیں ملتا ہے لیکن آپ میں آپ کا پرانا کسٹرم پراپر ایک نیا کسٹمر نہیں ہوں اِس وجہ سے آپ کے اوپر لازم ہے کہ ڈسکاؤنٹ دیں